जेह्ड़ा जम्मू ते दूइयां कंट्रियां दा रिलेशनशिप ऐ ओह् बड़ा गै शैल ऐ जे ट्रेड होंदा जि'यां कश्मीर दी सेब अखरोट कम्बल बगैरा बगैरा सारे बाह्र जन्दे न ते बाह्र दे लोक इत्थै औंदे इत्थै औंदे इं'दा ट्रडिशन दिखदे डांस सिखदे इद्धरुआं दिखदे केह् केह् गल्ल ऐ इत्थै कनेहा कनेहा ओह् ऐ कनेहा कनेहा ओ ऐ ते इत्थै बड़े सारे लोक औंदे दिक्खन आस्तै कि इत्थै केह् केह् ऐ ते असें अपनाया कश्मीरी दा कश्मीरी दा जेह्ड़ा ओह् होंदा अजकल फैशन होई गेदा ऐ जेह्ड़ी कश्मीरी होंदी ड्रैस होंदी ओह् गै शैल होंदी ओह्दे बिच ठंड निं लगदी ओह् सर्दियां आस्तै बड़ी शैल होंदी ते जेह्ड़े बाह्र दे लोक न ओह् इत्थै औंदे इत्थै दा वातावरण दिखदे पूरा इत्थै घुमदे ते इत्थै मजे करदे जेह्ड़े इद्धर दे लोक न ओह् जेल्लै बाह्र जन्दे एह् बड़ा मजा करदे उत्थे वि ओह्दा ट्रडीशन दिखदे ते बड़े बड़े उत्थे डांस सिखदे ते जेह्ड़े इ'यां होंदे कलाकार बगैरा होंदे कन्नै दिखदे जे जेह्ड़े बी बाह्र दे लोक न ओह् जेल्लै इत्थै औंदे न ते असें बड़ा शैल लगदा ओह् इत्थै साढ़े कन्नै आए इत्थै वृन्दावन जेह्ड़े बाह्र दे लोक न ओह् वृन्दावन घुम्मन आवा दे इत्थुआं अमैरिका दा आवा दे बड़े ज्यादा लोक ओह् इत्थै वृन्दावन घुम्मन आवा दे असें बड़ा शैल लगदा के ओह् इत्थै औंदे न अस बी उद्धर जन्ने न लेकिन अस जेल्लै ओह् इत्थै औंदे नि असें बड़ा शैल लगदा कि साढ़े इत्थै बी कोई आया जि'यां आइये जि'यां उ'आं दूई दूइयां स्टेटां कोला लोक आंदे जैसे जि'यां आई गे अमैरिका कोला यूपी कोला बड़े शैल होंदे जि'यां असें बड़ा शैल लगदा एह् में बड़े दावे कन्नै आखनी आं नेहा कल्चर ऐ नेहा रिलेशनशिप ऐ साढ़ा दूसरी कंट्रियां कंट्रियां कन्नै